जय झूलेलाल सिंधीयुनि में पहाका जामु आहिनि जेके चवण में बि जामु सुठा लॻंदा आहिनि ऐं उन्हनि में उन्हनि जी मीनिंग बि ॾाढी सुठी आहे उन्हनि जी जीअं त हिकु पहाको आहे सच सां बीठो नच सच ते बीठे उहे नच जो मतिलबु आहे इंसानु जेको सचो हूंदो आहे न हुन खे कंहिं बहाने जी ज़रूरत न हूंदी आहे बसि सच ॻाल्हाए खाली घणे ई ज़ाइफ़ें घर न हले घणे ई मर्दु घर हर न हले हिन जो मतिलबु थींदो आहे हे जेके जामु जेके कमु हूंदा आहिनि न सभिनी खे विरिहाए करे इहे ॾींदा आहियूं जेके उहे उहे बराबरि न थींदा आहिनि कंहिं हैवी थोरे माण्हू खे कमु ॾियो त उहो ग्राम कमु सुठा थींदा आहिनि ॿियो थींदो आहे घर में छोरो शहर में ढिंढोरो हिन जो मतिलबु आहे शइ असां वटि पाण वटि पई आहे असां ॿाहिरि ॿाहिरि ॻोल्हियूं था हिन करे हिन खे चइबो आहे घर में छोरो शहर में ढिंढोरो ॿियो थींदो आहे घरु ॿारे ॾियारी करणु हिन जो मतिलबु आहे असांखे थो पई थोरी ख़ुशी लाइ असां जामु कुझु नुक़सान करे छॾींदा आहियूं जामु माना शयूं विकणी छ्ॾींदा आहियूं जामु भई असांखे हे करिणो आहे हो करिणो आहे त हिन खे चइबो आहे घरु ॿारे ॾियारी करणु ॿियो आहे घोड़ा विकिणी सुम्हणु हिन जो मतिलबु आहे माण्हू हीअं सुम्ही पवंदा आहिनि हिननि खे काई चिंता हूंदी ई नाहे न शहर जी न घर जी न ॿाहिरि जी ईअं सुम्हिया पिया हूंदा आहिनि घोड़ा विकिणी सुम्हंदा आहिनि हिन खे चइबो आहे घोड़ा विकिणी सुम्हण जेके माण्हू सॼो ॾींहुं सुम्हिया पिया हूंदा आहिनि कंहिं ॻाल्हि जी चिंता न कंदा आहिनि ॿियो चवंदा आहिनि हिकिड़ो गुड़ जाने गुड़ जी गोथरी जाने हिन जो मतिलबु आहे जंहिं ते जवाबदारी हूंदी आहे उ ई इंसानु तक़लीफ़ुनि खे उन्हनि खे तकलीनि जो अहसासु थींदो बसि बाक़ी त हे हिन खे चइबो आहे गुड़ जाने गुड़ जी गोथरी जाने जय झूलेलाल